जीअं त तव्हां पुछियो भई भई तव्हांजे भई राज्य में धार्मिक नेता भई कहिड़ा कहिड़ा कम कनि था छा था कनि पूॼारी कीअं था रहनि पूॼारी त हर कंहिं मंदर में सभु सुठा ई आहिनि मोस्टली गुरू बि सुठा आहिनि जेके अचनि था ॿाहिरां शिक्षाऊं असांखे ॾेई था वञनि बाक़ी जेके राॼनितिक आहिनि नेता उहे एतिरो अञा बि ध्यानु कान था ॾियनि जे उहो ध्यानु ॾियनि त पंहिंजा मंदर जेके बि सुठा सुठा तीर्थ स्थान आहिनि सुठे नमूने सां अॻियां हली करे वधीक वधी सघनि था तंहिं करे मुंहिंजो सुझाव आहे त नेताउनि खे हिन बारे में वधीक सोचणु खपे त जीअं ॿाहिरीं पब्लिक अची इंजॉए करे वञे ऐं चङी तरह खाई पी मौज करे वञे उहो अञा टाईम लॻंदो उन खे घणो उन करे नेताउनि जो चङी तरह हलनि त देशु अॻियां वधी सघे थो